हॅ हॅलो म्हाक् म्हाका मगे आयडणां जाय आशिल्लें तोप जाय आशिल्लो आसा मात्सो मोटो

म्हाका अश् पितुळचो आसा पितुळचो जाय आशिल्लो अशें मध्यम कशी गे मात्शें सवाय ना आं थोक थोकणां आसा ताका

मात्शें कमी धर मगे म्हणून सातशी रुपया मेळना सातशीं रुपया

साडे सातशीं

आं पूण म्हाका तो मध्यमूत जाय आशिल्लो आं मगीं हय हय आनी का काश्श्यो बी आसा काश्श्यो आं तेजो रेट कितलो पितूळचो पितूळचो जाय हय आं बरें म्हारग आसा आमगे तुगेलें आं आं आं आं मागी तूं म्हाका अजरा एक अजराक दिता तर ते दोनी मेळोन कितले कमी करता तर तूं आं बरें आं मागीर दोन दिसांनी येता हांव दोन दिसांनी बरें बरें आं बरें